हाँ मैं अपनी धार्मिक प्रथाओं से संबंधित गाने जानती हूँ जैसे भजन है लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा भजते जाना रे हरी का ना थोड़ा थोड़ा और मुझे गाना पसंद है और मुझे प्रभु के चरणों में भक्ति भाव के कारण मुझे भजन बहुत पसंद है